प्रदूषण ने पूरी पृथ्वी को नुकसान पहुँचाया है चाहे जल हो थल हो और आसमान हूँ सभी जगह अपना मतलब दुष्ट प्रभाव पड़ा है यदि बात करें की तारे देखने की तो बचपन में हम खुली आँखों से तारे देख पाते थे परन्तु आज शहरी और आधुनिकीकरण के कारण हम तारे कम ही नजर आते हैं और नजर आते हैं इस के साफ़ तारे देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे जाना पड़ता है गाँव में अभी भी खुली आँखों से तारों को देखा जा सकता है इसके अलावा इसके अलावा प्रदूषण की वजह से आसमान साफ नहीं दिखाई देता है उसके लिए हमें प्रदूषण कम करना पड़े प्रदूषण काम के लिए हमें मोटर वाहन का उपयोग कम करना पड़ेगा इसके लिए पन्नियों का उपयोग हमें कम करना पड़ेगा पर्यावरण की स्वच्छता पे हमें ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि ये पृथ्वी हम इंसानों के अलावा जीव जंतुओं की है मछलियों की है सभी प्राणी यहाँ पे स्वच्छतापूर्वक जी सके इसके लिए हमें इस प्रकार का विचार करना पड़ेगा जिससे कि प्रकाश प्रदूषण कम किया जा सके